ہمارے ریاست بہار صوبۂ بہار میں مختلف کھیلیں کھیلی جاتی ہے کبڈی ہو گئی اور ہاکی کرکٹ فٹ بال بہت ساری میچیں کھیلی جاتی ہے اس دوران ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں سامنے والا کھلاڑی اگر بال کر رہا ہے کھیل رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے کبھی کبھی زخمی ہو جاتا ہے دقت حادثات کے شکار ہوتے جاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں فرسٹ ایڈ کیٹ رکھا جائے فرسٹ ایڈ کیٹ کے ذریعے اس میں وہاں کے لوگوں کے لیے جو کھلاڑی حادثات میں کا شکار ہوئے ہیں ان کو فرسٹ ایڈ کیٹ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جس طرح چھوٹا موٹا چوٹ موٹ کٹنا پھٹنا خون وغیرہ گرنا اور یہ سب سے بچانے کے لیے فرسٹ ایڈ کیٹ لگایا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ سب جی کافی طرح کے حادثات کا شکار ہونے سے علاج کے طریقۂ کار اپنائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہ کارگر نہیں ہوا چھوٹے موٹے چوٹ اگر وہ کارگر نہیں ہوا تو اس کے بعد بڑے ہاسپٹلٹی میں ہاسپٹلز میں لے کے جایا جاتا ہے تاکہ اس کو جو ہے نا اس کا اچھے سے علاج کیا جا سکے اور سب سے پہلے کھیل میں ہاں چوٹ کا اسپرے چوٹ کے اسپرے رکھا جاتا ہے موو وغیرہ رکھا جاتا ہے تاکہ چوٹ اگر لگنے پر اس کو زیادہ تکلیف اسی وقت میں فرسٹ ایڈ کٹ کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکے اور جو کھیل ہے کھیل تو ہوتا ہی ہے کھیل میں کھلاڑیوں کو چوٹ لگتی ہی ہے کبھی کوئی کھلاڑی حادثات کا شکار ہو گئے کبھی کوئی کھلاڑی حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں اس سے بچانے کے لیے یہی سب چیزیں کارگر برآمد ہوتی ہیں ہمارے صوبۂ بہار میں کھیل کو کافی ترجیح دی جاتی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہوتا ہے زندگی میں انسان کی زندگی کا ایک مختلف اپنے مائنڈ کو فریش رکھنے کے لیے فری رکھنے کے لیے کھیلنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی کھیل کے دوران چوٹیں لگ جاتی ہیں گھائل ہو جاتے ہیں اس سے گھائل ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ گھائل کو وہیں پہ سب سے پہلے اس کے اس کا جو ہے علاج کیا جا سکے اس کے لیے صحیح فرسٹ ایڈ کیٹ کے ذریعے بھی علاج کیا جا سکتا ہے کھلاڑی کی نمائندگی کرتے ہوئے کھیل میں چوٹ لگ جاتے ہیں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے کھلاڑی کو بیٹھا دیں پانی پینے کے لیے دیں آرام کرنے کے لیے دیں بیٹھنے کے بعد پوچھیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے کہاں چوٹ آئی ہے کیا چوٹ آئی ہے اور اس کے اگر درد ہے تو درد کی گولی دوائی دے یا چوٹ کے ذریعے درد ہے تو وہاں پہ اس کو اسپرے ہوتا ہے موو ہوتا ہے اس کو لگا کر کے اس کو اس کو جو ہے نا تتکال اس وقت میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے آرام دیا جا سکتا ہے